ہلو ہلو سر گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ سر سر میں مجھے لائبریری سے کچھ اکنامکس پہ ایک بکس چاہیے تھی کیا مل سکتی ہے جامعہ لائبریری سے بات ہو رہی ہے نا تو مجھے اکنامکس پہ سر مجھے ایسے شروعات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کچھ گائڈ کردیں بتادیں کچھ اکنامکس پہ مجھے گریجویشن کرنا ہے جی جی اچھا سر اچھا اچھا سر

اور ہاں لیکن سر میرے پاس لائبریری کے کارڈ بنا ہوا نہیں ہے کیا وہ بنانا کمپلسری ہے کیا اچھا سر وہ اس کا کیا پروسس ہے سر پروسس کیا ہوتا ہے جی جی

اوہ اچھا اچھا سر اوہ کتنے دن میں کارڈ بنتا ہے سر یہ ایک ہفتہ لگ جائے گا سر اوہ سر جلدی کرتے نا کیونکہ کتاب کی مجھے زیادہ ضرورت تھی کوئی بھی اکنامک پہ مل جاتی میں پڑھتا پڑھنا شروع کر دیتا اچھا سر تو میں کل کل کل آکر میں مل لوں سر پہلے آپ سے ایک بار لائبریری میں اوکے سر اوکے سر ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں سر